हलो हा मां किशन गुरबाणी थो ॻाल्हायां जय झूलेलाल मैॾम मां उहो अख़बार में तव्हांजी कंपनीअ जी अर्ज़ी ॾिठी हुई त तव्हांजे कंपनीअ में नौकिरी ख़ाली आहे त हुन लाइ मां अर्ज़ी विधी हुई त मूंखे उहा नौकिरी मिले मुंहिंजी पढ़ाई त मैॾम ऐमकॉम थियल आहे बीऐड थियल आहे ऐम ए इन सिन्धी बि थियल आहे मां हुन सां गॾोगॾु पार्ट टाइम हा थी वेई आहे हुन सां गॾोगॾु पार्ट टाइम में मां ऐम बी ए पिणि कयो थी मांव मूंखे अठनि सालनि जो तज़ुर्बो अथव मां अठनि सालनि खां इहो इन्फोसिस में कंपनीअ में कमु कयो थी मांव हुते मुंहिंजी असिस्टेंट मेनेजर जी पोस्ट हुई रुपया सतर हज़ार महीने जी पगार हुई हुननि मुंहिंजो हाणे ट्रांसफर मुम बम्बईअ मां पुणे लाइ विधो आहे हुन लाइ मां हुते रिजाइन पियो कयां त छा मां पंहिंजी फैमिली बार बचा छॾे मूंखे नव महीने जो पुटु आहे मां किथा आउं सभु छॾे पुणे वेंदुमि पैसनि लाइ हा जॾहिं पाणि पढ़ल लिखल आहे मूंखे ख़बर आहे भॻवान मूंखे किथे न किथे कमु ज़रूरु ॾींदो हा मैडम हा जीअं थिएव तव्हीं ज़रूरु ॿुधाइजो कोशिशि कजो त मूंखे कमु मिली वञे तकिड़े खां तकिड़ो फैमिली आहे बार आहिनि सभिनी खे पालिणो आहे